ہیلو جی جی بتائیے آپ کو کیا آڈر ہے آپ کا

اچھا یہ تینوں ہاف کرنے ہیں فل کرنے ہیں یہ بتا دیجیے اوکے اوکے میم اوکے میم اور کچھ اس کے ساتھ کچھ نان یا کوئی روٹی وغیرہ نہیں ایڈ کرنی آپ کو اوکے کتنے بٹر نان کرنے ہیں اوکے میم اور ایڈریس بتا دیجیے پلیز مجھے اوکے اور جی پیمینٹ آپ آنلائن کریں گی یا کیش آن ڈیلیوری ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو میں مجھے ون آر لگے گا جی جی جی میم آپ اس بات میں پریشان نہ ہوں نہیں نہیں میم ہمارے یہاں سے یہ کبھی آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی آپ کو ڈلیوری بالکل اچھے سے ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو بہت ٹیسٹی ہمارا بہت اچھا ہے کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور ہم اچھے سے ڈلیوری کرواتے ہیں کوئی بھی اس میں آپ کے کھانے کو نقصان نہیں ہوگا ایک گھنٹا لگے گا میں نے بتایا نہ آپ کو ایک گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے میم بالکل لیکن یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے ایکسٹرا چارج کرتے ہیں اگر آپ کو ایکسٹرا چٹنیاں چاہیے اس میں کیونکہ ہم اپنی طرف سے آپ کو دیں گے لیکن اگر آپ وہ بھی ایکسٹرا ایڈ کروانی چاہ رہی ہیں تو چٹنی کے ایکسٹرا چارجز ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو اوکے